हमसभ जेना कोनो गाड़ी भाड़ा करैत छियै तऽ हुनकासँ पहिने भाड़ा पुछलहुँ तऽ ओ कहलथि दू हजार तऽ हमसभ ओहिके कम कऽ के बतबैत छियै ओहिके बाद जे छै से हुनकासँ पुछलहुँ गाड़ी ठीक छै कहीँ खराब तराब रास्तामे नहि ने हेतै और रङ्ग बिरङ्गके बातसभ पूछैत छियै आओर एतय गाड़ी चलैके सुविधा सेहो नहि छै उपलब्ध आओर एम्हर जे छै से गाममे बहुत रङ्ग बिरङ्गके कार्यसभ होइत छै एम्हरके रोडो नहि नीक छै एम्हरके भाड़ो बहुत लगैत छै ज्यादा आओर जेना एगो बस चलैत छै सरकारी ओ बस अहाँकेँ मुजफ्फरपुर जाइत छै सिर्फ आ दरभंगाके लेल एतयसँ टेम्पूसँ जाय पड़ैत छै ओ टेम्पुओवला जाइत छथिन तऽ रोडो खराबे रहैत छै तऽ रोड खराबके वजहसँ बहुत समय लेट पहुँचैत छै ओतय कोनो जरूरी कार्य रहत तऽ ओहिमे अहाँ जल्दी नहि पहुँच सकैत छी आओर रङ्ग बिरङ्गके टाइपसभके अभी जेना एन एच बनलैए गाममे तऽ ओहिके लऽ कऽ अभी रोडमे किछु बदलाव एलैए आओर किछु दिनके बाद ई एन एच चालू भऽ जेतै तऽ रोडमे बहुत टाइपके बदलाव एतै आओर अभी एन एच चालू नहि छै चालू भऽ जेतै तऽ भाड़ोमे किछु घटाव हेतै आओर जे छै से बहुत रङ्ग बिरङ्गके अभी टेम्पू रिक्शा ईसभ भाड़ा करय जाइत छी अहाँ तऽ पहिले हुनकासँ रेट तेट पूछैत छियै तऽ ओ बजलथि कतबो तऽ अहाँसभ कम कऽ के कहबै एम्हर रोडके वजहसँ बहुत रेट लगैत छै नहि तऽ एम्हरके रेट कोनो ज्यादा दूर नहि छै मुजफ्फरोपुर ओ पचास साठि किलोमीटर छै आओर पटनोके बस एको गो नहि चलैत छै एतयसँ सिर्फ मुजफ्फरपुर जाउ मुजफ्फरपुरसँ दोसर बस पकड़ू आओर दरभङ्गाके लेल एकोगो बस उपलब्ध नहि छै ओहिके लेल अहाँके टेम्पूसँ जाय पड़त आओर बहुत ढङ्गके तऽ वातावरण सभ होइ छै मगर जे छै से एतय बहुत आदमी नीकसभ छथिन आओर रङ्ग बिरङ्गके गाड़ीसभ चलैत छै मोटरसाइकिल जिनका छै सुविधा ओसभ अपन सुविधाके लेल कभियो निकलि जाइत छथिन